पहिले खाना बनबैत रहियै पहिने खाना बनबैत रहियै तब मम्मी पापाके रहय जे से बतै बतयने जाइत रहय आब आब अपनापर रहय बनबय लगलियै तऽ कहिओ ख खराबे होइ जाइ छै कखनहु बढ़िएँ होइ जाइ छै उतना धियान नहि रहै छै तऽ खाना खाना अपने बनबै छियै खाना अपने बनबै छियै तऽ कखनहु कम मसल्ले कम होइ जाइ छै कखनहु निमके कम होइ जाइ छै क कखनहु किछो खराबी होइ जाइ छै तऽ अपने अपने सभचीज करै छियै अपनेमे सभचीज करि कऽ तब जा कऽ बनबै छियै आ खराबो होइ जाइ छै बढ़िओँ होइ जाइ छै की करियै हमरासभ मम्मी अर सिखेलके आब होइ गेलियै आब अकेला तऽ की करियै नहि बनै छै कखनहु खराबो बनि जाइ छै कखनहु बढ़िओँ बनि जाइ छै कखनहु निमके जादा पड़ि जाइ छै कखनहु मसल्ले जादा पड़ि पड़ि जाइ छै रोटी बनबय लए नहि आबैत रहय तऽ माय बाप सिखबैत रहय रोटी बनबैत रहियै आब केना तऽ केना तऽ सिखलियै तऽ रोटी उटी बनबय लए आबै छै खाना उना बनबै छियै अपने भात उत बनबै छियै रोटी सबजी बनबै छियै कखनहु माँस मछली बनबै छियै कखनहु किछो बनाए लेलहुँ तऽ आब जितने ने लुरि रहतै उतने ने काम करबै आब तऽ उएहमे घर अङ्गना करय लए पड़ै छै बरतन बासन करय लए पड़ै छै सभचीज करय लए पड़ै छै की करियै आ एखनि इएह खाना उना बना बनाए कऽ अपन राखि दै छियै की करियै हमरा कोइ करनाहार नहि छै बाल बच्चा सभ जे छै अपन अपन चलि गेलै यहाँ अकेले छियै दुनू जीव दू गो बच्चा छै अपन कमबै छियै खाइ छियै कोनो रोजगार नहि छै बैठल रहै छियै